पहिरियां जे ज़माने में त छोकिरियूं या मायुनि खे डांस न करणु ॾींदा हुआ घर खां ॿाहिरि न निकिरणु ॾींदा हुआ पर हाणे थोरो ज़मानो सुधरी वियो आहे त त हाणे छोकिरियूं कंहिं महिलाऊं पंहिंजे शौक़ जे ख़ातिर शौक़ जे लाइ डांस करे थी सघनि पर अञा बि अहिड़ी अहिड़ो सामाज आहे की जहिड़े बि छोकिरियूं डांस कंदियूं आहिनि तीअं न हुननि खे ख़राब नज़र सां गैरे गैरे ॾिसि जो ॾिसनि वेंदो आहे ऐं हुननि खे त हाणे बि हुननि जी मस्ती उॾाइजंदी वेंदी आहे त उन छोकिरियुनि खे पंहिंजो शौक़ु मारिणो पवंदो आहे ऐं डांस कॾी कहिड़ीमहिल न करे सघंदियूं आहिनि पर उन्हनि खे ई डांस करिणो खपे ऐं केॾीमहिल उन्हनि जे साम्हूं अहिड़ी चुनौतियूं अची वेंदियूं आहिनि की उहो लोग को डांस खे पंहिंजो शौक़ खे मारे छॾींदियूं आहिनि पर पर अहिड़ा अहिड़ो सामाज थी वियो आहे की हुननि जी डांस जे शौक़ जे शौक़ जे मथां मस्तियूं उॾाईंदो आहे मश्करी उॾाईंदो आहे ऐं हुननि जे ख़राब ख़राब ॻाल्हियूं कंदो आहे हुननि जा वीडियो पाणींदो आहे ऐं पोइ सोशल मीडिया ते वायरल कंदो आहे त उहो त उहो सभु चुनौतियुनि सां इन छोकिरियुनि ऐं महिलाउनि खे लड़ाई करिणी पवंदी आहे ऐं अॻियां वधिणो पवंदो आहे पर पंहिंजो शौक़ हुजे त उहा इन ज़माने में डांस करे थियूं सघनि पर हीउ सभु चुनौतियुनि सां हिन खे परे रहणो पवंदो आहे या हिननि सभिनि चुनौतियुनि खां हिन खे लड़णो पवंदो आहे त जियूं पंहिंजे शौक़ खे पूरो करे सघंदियूं आहिनि